नमस्ते मैम मुझे पोहे खाने हैं ब्रेकफाश्ट खाना है तो कैसे कैसे बनता है वह मतलब अच्छा क्वालिटी का चाहिए हाँ प हाँ पनीर हाँ पोहे पोहे अच्छे क्वालिटी के बनना चाहिए और पराठा भी चाहिए

हाँ आपके पास पनीर उनीर है पनीर पनीर वाला पराठा पनीर वाला पराठा अच्छा तो और सब्ज़ी बढ़िया क्वालिटी का सब्ज़ी आलू आलू गोभी है आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है अच्छा आलू पराठा अच्छा तो मतलब अच्छे साफ़ सफ़ाई से आप बनाती हैं ना अच्छा तो ठीक है कहाँ पर है आपका दुकान तो मैं वहीं पर आऊँगी

अच्छा हाँ तो कितना लगेगा

अच्छा है तो उसमें कम रेट नहीं लगाएँगी

अच्छा अच्छा क्वालिटी का तेल ओल है ना आपके पास अच्छे क्वालिटी वाला तेल या अच्छा अच्छे है कम नहीं करेंगी

अच्छा तो चलिए ठीक है हम आएँगे शाम तक आएँगे तो हमको दे दीजिएगा अच्छा है शाम तक आएँगे हाँ हाँ शाम शाम का सुबह में आएँगे तो सुबह में आएँगे तो गरमागरम बना के रखिएगा फिर हम आएँगे तो लेंगे हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हम कॉल ठीक है ठीक है हाँ अच्छे दाम पर करिएगा हाँ अच्छे दाम पर करिएगा अच्छे से ठीक है